देखियौ एकटा जहाँ तक कलाकारके बात छै चाहे ओ कोनो भी क्षेत्रके कलाकार होय चाहे ओ नृत्यके कलाकार होय चाहे ओ फुटबॉलके खिलाड़ी होय चाहे ओ कोनो भी प्रकारके खिलाड़ी होय या फिर ओ आर्टिस्ट होय या फिर ओ कोनो भी प्रकारके कोनो भी कलाकार होय हुनका बहुत प्रकारके शुरूमे किछु चुनौती करऽ किछु चुनौतीके सामना करऽ पड़ैत अछि जेना मानि लियौ एगो पेण्टर छथिन जे बहुत नीक चित्र बनबै छथिन सुन्दरमे हुनकर चित्रके ब्याख्या करैके लेल जगह जगह प्रचार प्रसार सेहो करऽ पड़ैत अछि बीचमे हुनका एगो दुखीके सामना सेहो करऽ पड़ै छनि जे हुनकरा जे हमर प्रचार प्रसार ठीक ढङ्ग सँ भऽ पाओत कि नहि भऽ पाओत हम केहन चित्र बनेलहुॅं नहि चित्र बनेलहुॅं इहो एक चुनौतीके सेहो सामना करऽ पड़ै छनि आओर बादमे धीरे धीरे अहाँके ओ बादमे धीरे धीरे ई चुनौती धीरे धीरे खतम भऽ जाइ छै लोकके प्रति जागरूक होइ छनि बतबै छथिन जे हम अपन चित्रकलाके माध्यम से ई देखेलहुॅं ई दर्शेलहुॅं ई दर्शेलहुॅं ई दर्शेलहुॅं धीरे धीरे ई टॉपिक अहाँके खतम भऽ जाइ छथि आओर वएह एगो एक दिन बहुत हीँ कामयाब आदमी बनि जाइ छथि जहाँ तक एक कवि लऽ लियौ कवित्री लऽ लियौ ओ कलाकारे छथिन जे अपना रचनाके माध्यमसँ जगह जगहके वर्णन करै छथिन या अपन पौराणिक कालमे कोनो भी चीज छै ओ वर्णन करै छथिन आओर लोकके सेहो देखाबै छथिन जे देखियौ अहाँ एहिके प्रति जागरूक होइयौ ओहिके प्रति जागरूक होइयौ एना हमर देश से हमर देशमे एकबार उन्नैस सए निनानबे मे कारगिल युद्ध भेल छलए ओहिमे हमर भाय देश के प्रमुख कलाकार या मुख्य कलाकार कहियौन लता मङ्गेशकरजी अब हुनकर देहान्त भऽ गेलनि कोनो ओ एगो गाना गेलनि गाना गैने छलखिन जाहिसँ एगो उत्तेजना देशके जनतामे देशके सेनामे बढ़लै आओर हुनका प्रति आओर देशके प्रति आखिर लगाब भेलै आओर बस इएह कलाकार सबसे हमरा ई प्रेरणा मिलै छथि जे हम ई हमरा शुरूमे एहि चीजसँ घबरेबाके नहि चाही यदि हमरा नाकामयाबी मिल रहल छै तऽ एक दिन जरूर ओ काम हम धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे प्रयत्न करैत करैत करैत करैत एक दिन हम ओ जरूर ऊ चीजके हम सफलता पार कऽ लेब